बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै आं बुंनोसै बैसागुआव जोङो मोसौ थुखैयो आरो मोसौ थुखैखालि गोखा गोखै फस्ला बेदरजों एवनानै जायो आरो बिनिफ्राय आजिखालिथ' बयबो माइब्रा जौ सङो बेफोरखौ जोङो बैसागुआव फालियो आरो आरो बिनिफ्राय ज' ज' बिनि न' बिनि न' बिदिनो खाजि गोखा गोखै आरो बेदर एवनाय इफोरबायदि बेरायनानैबो जायो आरो आरो बिनिफ्राय मागोआव दमासि होनो आरो मागोआव जोङो संख्रान्थि खालि फुस मासनि जोबखालि अन देयो फिथा सिथावखौ सावो बिनिफ्राय गावजों गाव ज' ज' न'खर न'खर जालायलायो आरो बे आरो बिनिफ्राय जोंहा जों आबाद मावग्रा मानसि नालाय जेनेबा आघन दानाव ओंखाम गोरलै जायो जोङो नय थारिख आघननि नय थारिखनिफ्रायनो जायो खिन्थु जायफ्रा हास्लाबा बिसोरो आघन दाननि गेजेरावनो जायो आरो बेवहाय अनद्लाजों दाउजों बिनिफ्राय थागान्दाजों ना सिंगिजों नियम मथे बिदि जानांगौ आजखालि बेलेख बेलेखबो जालांबाय ना सिंगिफोरखौबो मोननोबो थांला नालाय जिखुनु नाजोंनो जायो आरो थागान्दा अनद्ला आमफ्राय गय फाथै बाउग्रोगोन बे दिननिफ्राय जोङो गय गोरलैखौ बाख्रियाव होयो आरो बिनिफ्राय सोरबाफोर थैनाय मानसि दङब्ला बिसोरनि नामावबो जों बाउओ बेबायदि आरो आरो सानैसो मानसिफोर लिंहरनानै जोङो ज' जालायलायो आरो खिन्थु आजिखालि बुहुदआनो गोब्राब मोनो आरो जों जग्य होग्रा मानसि माबानि सिगां ओंखाम गोरलैनि सिगां जोङो जि माइरं एसे मोनो बेखौनो इसोरनि नामाव जग्य होनानै जों जायो आरो जि दिनाव जग्य होगोन बे दिनाव जायाब्लाबो उन दिनावब्लाबो जोङो जायो ओंखाम गोरलैखौ बिनिफ्राय